भुरग्यांक आयज कोंकणी भास शिकोवप खूब गरजेचें कारण कोंकणी ही आमची मायभास आसा म्हाका जाल्यार दिसता की कोंकणाींतल्यान जें मुळावें शिक्षण आसा तें जावपाक जाय कारण आयज खंय तरी कोंकणी शाळा चलल्या अशें म्हणटात की कोंकणीचीं उतरां सांपडनात पूण हांव तरी म्हणटा की कोंकणी शिकयलेंच ना जाल्यार कोंकणीचीं उतरां तर कशीं मेळटली आयज आवय बापायंक आपल्यां भुरग्यांक इंग्लीश मिडियम्स कॉलेजींनी किंवा इंग्लीश मिडियम्स महाविद्यालयांनी विद्यालयांनी घालपाक जाय तांकां आपल्यां भुरग्यांचें मुळावें शिक्षण हें कोंकणींतल्यान जावचें अशें कित्याक दिसना हो प्रस्न आयज प्रत्येका मुखार उबो रावता बालवाड्यो शिशुवाटिका ह्या थळांनी कोंकणी शिकयतात पूण आयज जे पालक आसात ते आपल्या भुरग्यांक के जीक घालतात जंय सगळें शिक्षण इंग्रेजीन किंवा इंग्लीशांत केलें वयता आयज गोंयांत जायत्या शाळांनी फ्रेंच लँगवेज किंवा पोर्तुगीज लँगवेज शिकयली वयता भुरगे बाबडे उमेदीन ती पोर्तुगीज लँगवेज किंवा फ्रेंच लँगवेज शिकपाक घेतात ताचें शिक्षण घेतात ताचेर ताचेर टॉप करतात पूण तांकां कोंकणी घेवपाक कित्याक आवडना आमी कांय कडेन घेल्यार पळयतात थोड्यां लोकांक कोंकणी उलोवपाक लज दिसता ते हिंदी उलयतात मराठी उलयतात आपूण गोंयकार हें सांगपाक लज दिसता हो प्रस्न जायत्या फावटी जेन्ना कोंकणी उलोवपाक लज दिसता त्या मनशा मुखार रावता कोंकणीच्यो जायत्यो चळवळी जाल्यो म्हालगडे कोंकणीक वाटोवपा खातीर झाडांत गाड्यांच्या मुळांत पासून न्हिदले कोंकणी मायभास जाय हाच्या खातीर जायत्या जाणांनी हे आपले यत्न सुरूच दवरल्यात बाकीबाब बोरकार मनोहरराय सरदेसाय रविंद्र केळेकार ह्या सारक्या लेखकांनी आपल्या लेखनांतल्यान कोंकणी ही भास आयज पर्यंत जिती दवरल्या कोंकणी ही भास एक कळ्या सारकी आसा जी आनी फुलयत व्हरपाक जाय आनी फुलयत दवरपाक जाय पूण आयज गोंयकार परदेसांत धांवला आनी खंय तरी कोंकणी शेणत चलल्या अशें दिसूंक लागलां कोंकणी शिकोवप आनी कोंकणी वाचोवप हेंच खूब गरजेचें आसा कित्याक तर भुरग्यांक मम्मा म्हणूंक शिकय नासतना मम्मी म्हणूंक शिकयल्यार कशें जातलें मॉम डॅड म्हणपाक शिकय नासतना आवय बापूय हें मुळावें शिक्षण दिल्यार कशें जातलें खरेंच बरें जातलें कारण गोंय जरी ल्हान आसलें तरीय गोंयची गोंय जें आसा तें संस्कृतायेचें खाण आसा हे खणींत जायते लोक रावतात हिंदू ख्रिच्छन मुसलीम भाव भाव कशे रावतात तर ही भास सगळ्यांनी जपून दवरपाक जाय आयज गुगलाचेर सुद्दां कोंकणी घालप काय ना हाचेर सुद्दां वाद जाल्ले पूण कोंकणी ही भास घालूंक जाय ही प्रत्येक गोंयकारा खातीर अभिमाना अभिमानास्पद गोश्ट आसा कारण कोंकणी ही भास न्हय तर ती गोंयकारांची जीण आसा गोंयकार जेन्ना कोंकणी उलयता तेन्ना तो आपली मायभास उलयता आपली आवय भास उलयता आवयच्या पोटांत आसता तेन्ना तो फकत कोंकणी आयकता आनी ती कोंकणी तो उलोवंक जाय अशें न्हय की ताणें मराठी उलोवंक जायना किंवा इंग्लीश उलोवंक जायना पूण मराठी आनी इंग्लीश शिकतना खंयच कोंकणी विसरूंक जायना बारा तालुक्यांतलो लोक बारा भशेच्यो कोंकणी कोंकणी भाशा आसात दर एका खंडान दर एका तालुक्यांत दर एका तालुक्याच्या भागांत वेगवेगळी कोंकणीची लय उलयल्ली वयता वेग वेगळ्या तरेन कोंकणी उलयली वयता पूण ती कोंकणी जपून दवरली वयता म्हाका दिसता की कोंकणी भाशा शिकोवपूच हें गरजेचें आसून मुळावें शिक्षण कोंकणींत करप हेंवूय गरजेचें आसा